گڈ آفٹر نون سر جی فلپ کارٹ کسٹفلپ کارٹ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیںمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی ہاں سر مجھے فیڈبیک دینا تھا میں نے آٹھ جنوری کو ایکسر مجھے فیڈبیک دینا تھا میں نے آٹھ جنوری کو ایک یس سر جی ہاں میں نے فیک فیڈبیک دینے کے لیے فون کیا ہے آپ کو میں نے آٹھ جنوری کو ایک ایئر فون بک کیا تھا فلپ کارٹ پہ سر جی ہاں سر وہ مجھے چودہ تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے یہاں سے وصول ہو گیا ہے میں نے مجھے مل گیا ہے آپ کا پروڈکٹ اور بہت ہی اچھا میرے لیے رہا ہے میں نے اسے یوز کیا ہے جی ہاں میں نےوہ مجھے چودہ تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے یہاں سے وصول ہو گیا ہے میں نے مجھے مل گیا ہے آپ کا پروڈکٹ اور بہت ہی اچھا میرے لیے رہا ہے میں نے اسے یوز کیا ہے جی ہاں میں نے اس کو استعمال کیا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا اور اس کی چارجنگ پوائنٹ بھی بہت اچھی ہے اس کو استعمال کیا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا اور اس کی چارجنگ پوائنٹ بھی بہت اچھی ہے جی سر جی